हम अपने पास पड़ोस के एक पूजा में गए थे जहाँ जो है कि सत्य नारायण भगवान का पाठ हो रहा था और वहाँ पे जो हैना मतलब प्रसाद बनाया गया पहले जैसे आटे को धुल करके साफ सुथरा कर करके उसको पिसाया गया उसके बाद जो है कि उसको घी में डाल करके भूना गया उसमें जो है कि कच्ची चीनी मिलाई गई और बहुत अच्छा सा खूब प्रसाद तैयार हुआ उसे हम लोग चूरन बोलते हैं और जो है कि उसके बाद फल का फराहार बनाया गया और जिसमें की कम से कम सात आठ प्रकार के फल होते हैं जैसे केला हो गया सेव हो गया अनार हो गया अंगूर हो गया गाजर हो गया खीरा हो गया अमरूद हो गया ऐसे ऐसे फलों को उसको धुल ऊल के खूब बढ़िया से जो है हम लोग साफ सुथरा करके उसको फराहर तैयार करते है और वे है जो सत्य नारायण भगवान को चढ़ाया जाता है और जो है कि चरणामृत भी बनाया जाता है पूजा में चरणामृतमें जैसे गाय का दूध होता है और गाय के दूध का जमाया हुआ दही भी होता है और उसमें मेवा मेवा भी डाला जाता है और डाल करके उसे चीनी ईनी शक्कर उक्कर मिला करके खूब बढ़िया सा मंथन किया जाता है जो है कि उसमें सत्य नारायण भगवान को नहलाया जाता है औ बहुत ही सुन्दर सा प्रसाद बनता है स्वादिष्ट और उसका बहुत सत्यनारायण भगवान को प्रिय माना जाता है और वहाँ पे जो है हम लोग खाना भी खाएँ हैं और खाने में जैसे ये पूड़ी था और जो है कि पनीर की सब्जियाँ थी और जो है कि ये ये बैंगन का जिसे मटर उटर डाल करके पालक उलक डाल करके खूब अच्छा सा स्वादिष्ट सब्जी बनाया गया था उसे सूखा सब्जी बोलते है और जो है कि हम लोग गुलाब जामुन भी खाए गुलाब जामुन जैसे खोया का तैयार होता है और उसमें जो है खोया जो है कि खोए का उसको क्या करते दूध को पहले भूनते हैं भून करके उसको खोया तैयार करते हैं फिर उसमें मैदा मिला करके उसे गोल गोल उस पहले खूब बढ़िया सा उसे मलते हैं मल करके उसे गोल गोल गोली जैसा बनाते हैं उसके बाद फिर घी में या तेल में मिला उसे छानते हैं छान करके सिरा में डालते हैं तब वह गुलाब जामुन तैयार होता है और जो है कि उसे हम खाएँ में बहुत ही अच्छा लगा और जो है कि हम पनीर का सब्जी भी तैयार किया गया खाए और पनीर के सब्जी को जैसे पहले से उस पनीर को छोटा छोटा काटा गया उसके बाद उसमें प्याज जो है प्याज को उसको काट करके उसको मिक्सी में पीस दिया गया फिर टोमेटो को पीसा गया और उसमें एवेरेस्ट मसाला डाल के खूब बढ़िया सा एकदम भून ऊन करके स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाया गया जिसे सभी लोग खाएँ लेकिन बहुत ही अच्छा था और जो है कि और जो है कि सब खुश हो गए बहुत बहुत अच्छा हम लोग का पूजा रहा बहुत खुशी खुशी सा